ویسے تو میں بہت سے ایسے مشروبات ہیں جو گھر میں بنا لیتی ہوں اور روزمرہ کی زندگی میں جو مشروبات ہیں جو میں بناتی ہوں وہ ہیں لسی شکنجی نیمبو پانی روح افزا وغیرہ یہ سب گرمیوں میں بہت راحت دیتے ہیں اور پی کر سکون ملتا ہے اکثر رمضانوں میں لسی شکنجی پینا بہت عام ہوتا ہے جیسے سب لوگ بیٹھے ہوں اور وہاں پر شکنجی وغیرہ روح افزا بہت چل جاتا ہے گھر والوں کو میرے ہاتھ کی لسی بہت پسند آتی ہے جب کسی کو چکر آتے ہیں تو نیمبو پانی پلانے سے چکر نہیں آتے اور اس انسان کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے جب اگر پیٹ خراب ہوتا ہے تو ہم عام طور پر لسی پینے سے پیٹ صحیح رہتا ہے اور انسان کو راحت ملتی ہے